वर्तमान में मुंहिजो पसंदीदा गुरू निरंकारी माता सतगुरू सुदिक्षा आहे इनन खां मां शिक्षा वरिते ज्ञान वरिते इन्हनि खां मूंखे चोॾहं साल थी रहिया आहिनि मूंखे का बि परेशानी तकलीफ़ हुंदी आहे त मां इन्हनि वटि ई वेंदी आहियां यां इन्हनि जो मन में ई सिमरनि कंदी आहियां त हीअ हितां ई मुंहिंजी ॿुधी वठंदा आहिनि मूंखे जोड़न वारो इनमें हिकु अहिड़ो माण्हूं आहे जंहिंजो मां जीवन भर उपकर न थी लाइ सघां उहा आहे मुंहिजी भेण अल्का छा थियो हिक दफे मुंहिजे घर में कोई परेशानी हुई त मां उनखे सॾु कयो मां चयो की मूंखे हीअ हीअ परेशानी आहे मां झूलण जे अॻियां बि अरदास कई आहे पर उते झूलण बि मुंहिजो नथो ॿुधे त उन चयो मां तुंहिंजे घर अचां थी ऐं हूअ मुंहिंजे घर आई ऐं उन अची करे मूंखे निरंकारी तॾहिं बाबा हरदेव सिंग जी गद्दी ते हुआ त उन्हनि निरंकारि बाबा जे नाले मूंखे ॿुधायो मां उन्हनि जो ॾाढी कृतज्ञनि आहियां उन मूंखे चयो की तूं हीअं कर हिक पर्ची कटाए हूअ भेण जॾहिं बि मूं वटि ईन्दी हुई त चवंदी हुई की तूं पर्ची कटाए मां चवंदी हुअस की हीअ पर्ची छा थींदी आहे त उन मूंखे चयो की गुरू पर्ची कटाइण सां सॼा कष्ट कटींदो आहे मां चयो ठीकु आहे तूं पर्ची कटु हुन मुंहिजी सभिनी खां पहिरीं ॾहे रुपए जी पर्ची कटी ऐं उन मूंखे बिल्डिंग फंड जी हिक पर्ची ॾिनी उहा पर्ची ॾियण खां पोइ मुंहिजो मकान अहिड़ो ठहियो महलनि जहिड़ो तॾहिं खां मुंहिंजो गुरूअ जे मथां विश्वासु थी वियो ए मुंहिंजा पसंदीदा गुरु आहिनि ऐं हमेशह रहंदा आहिनि मन जो ज्ञान बि वठी रही आहियां ज्ञान बि त इन करे मुंहिंजनि मां इन्हनि जो उपकार जीवन भर भुलाए न सघंदसि छो की मुंहिंजी कोई बि दिक़तु हुंदी आहे त मां हिननि जे अॻियं अरदास कंदी आहियां सिमरन कंदी आहियां त मुंहिंजी फटु ॿुधी वठंदा आहिनि एतिरे मुंहिजे अॻियां खड़ा रहंदा आहिनि हमेशह गुरू जीअं की पंहिंजी परिछाई खड़ी रहींदी आहे तीअं हे हीअ मुंहिंजे अॻियां हमेशह मुंहिंजी ढाल वञी करे खड़ा रहंदा आहिनि मां कुझु बि सुठो कमु कंदी आहियां त पंहिंजे गुरूनि जे अॻियां अरदास कंदी आहियां त उहो कमु मुंहिंजो हथो हथु ई थी वेंदो आहे इन लाइ निरंकारी माता सुदिक्षा जी मुंहिंजी गुरू आहे हूअ हमेशह ई रहन्दी ऐं मां इन्हनि जे बाबति जेतिरो बि चवां उहो घटि आहे छो की हीअ अहिड़ा गुरू आहिनि जेके जेके नएं मञण वारे जेके असांजे भाॻ में न आहिनि शयूं उहे बि हीअ पूरी कंदा आहिनि मां पंहिंजो जीवन बदिलंदो ॾिठो आहे इन्हनि जे दर ते वञण खां पोइ मुंहिजो जीवन ईअं बदिलिजी वियो जीअं की सुठे मां सुठो कमु जेको आहे हूअ मुंहिंजा गुरू ई कंदा आहिनि